हां जी हून जियां में पैह्लैं सनाया कि जेह्ड़ी ट्रांपोर्टेशन ऐ ओह् ते स्हानू बड़ा मदद करदी हर चीजें तांई हून इध्दर ऐ कि जियां ट्रांसपोर्टेशन फैसलिटी साढ़े हैल्थ केयर गी बी ते इफैक्ट करा दी ऐ कि हून जियां कोई दूर दराज़ दा असें आने होए उत्थें ना गड्डियां होंदियां ना किश किन्ना मुश्कल पेई जंदा किन्ने जने दिक्खे दे असें बचैरे इयां तड़फी तड़फी गै मरी जंदे तड़फी तड़फी इंदा मतलव कि उत्थै गड्डियां नी होंदियां इक गी मंगदे कोई घर होंदा दुए आखदे कोई घर नेंई होंदा ते बचारा जियां कुसै दी डलिवरी होनी होंदी ओह् बचैरी उध्दर तड़फी तड़फी पवा दी होंदी ते ट्रांसपोर्टेशन ते मतलव चाही दी गै जरूरी हून जियां पिच्छूुआं जियां मतलव इयां बाहरुआं इत्थां शैह्र दे बाह्रुआं कुदुआं आना होए जेह्ड़े दूर दराज़ दे रस्ते न ते उध्दरा आना ई पाह्लै इन्ना मुश्कल होई जंदा कि कियां आना कियां आना मतलव कि उध्दर जिसलै ना गड्डियां होंगन ना किश इयां कुसै दे तरले मारो कोई घर होंदा कोई घर नेंई होंदा कुसी आक्खना इन्ने पलै पलै कि स्हानू छड्डी आओ इयां हून उत्थें चलो मतियां नेंई इयां इक्क अध्दी गड्डी लेई लैन कोई सौ दो सौ मता लेई लैन पर उत्थै इयां गड्डियां ते होनियां चाही दियां कुसै इयां आक्खने जोगे होई जा हून घर बुड्ढे बी होंदे बजुर्ग बी होंदे हुन पता थोह्ड़े चलदा केह्ड़े टैम पर कु'न बमार होई जाना ते हून अपनी गड्डी होंदी ते बंदा चली जंदा इयां आना होऐ दूर दराजा ते पैह्लैं कुत्थैं ते टाईम होंदा गड्डियां चलने दा इयां थोहड़ा के उत्थें गड्डियां नेंई होदियां गड्डियां ते होंदियां गै न इयां पर घट्ट घट्ट चलदियां जेह्ड़ियां जियां मैटाडोरें दा टाईम होंदा समझी लैओ जेह्की इक घैंटे बाद गै चलनी हून इक घैंटे बाद चलनी बिच्च कोई बंदा अमरजैंसी बी पेई सकदी बिच पेई सकदी हून अग्गैं केह् पता सड़कां कनेहियां कोेई खराब होंदियां सड़कां कोई शैल होंदियां शैल होन ते बंदा पुज्जी जंदा खराब होन पैह्लैं मैटाडोरा नै इन्ना टैम लाना पैह्लें उन भरोचदे टैम लाना साढ़े ते इत्थें इयै बड़ा स्यापा इक ते चलदियां लेट लेट ते उप्परा इन्ना टाईम लैंदियां इयां भलेआं इयां कदैं कदैं ते दुखी होई जंदा बंदा कि के इक सड़कां ते बनी जंदियां न सड़कां ते शैल बना दा ऐ मोदी ओह् कोई गल्ल नी पर हून दिक्खेआ जाए गड्डियां बी होनियां चाही दियां जियां हून मैटाडोरां हून जिन्दे कोल अपनियां गड्डियां न ओह् ते मज़े नै निकली जंदे न पर जेह्ड़े साढ़े जेह् असें जेह्ड़ा मैटाडोर पर जाना हून सड़कां बना दियां उत्थें उंदे च टाईम लग्गी जंदा होर गड्डियें च आने जेह्ड़ा बंदा मतलव हून सफर होए पेशैंट मतलव बिपता च पेदा होए ते ओह्दे तांई इन्ना टाईम लग्गग तां ते फिर किन्नी मुश्कल होई जंदी मुशकल गै फिर एह्दे च सनाने आह्ला हून केह् बनदा कि हून इन्ना बंदा दूरा आना समझी लैओ जियां बंदे कोई हार्ट आटैक गै आई गेदा होऐ ठीक ऐ उसी इयां होंदा कि अमरजैंसी च हस्पताल पुज्जना गै पुज्जना ते बंदा पैह्लैं मैटाडोर दा वेट करग उत्थें बलगग ओह्दे ताईं कुसलै मैटाडोर चलग हून इक बंदे तांई बंदे नै अपनी मैटाडोर कड्ढनी मैटाडोर केह् होर मतियां गड्डियां लाई लैओ तुस हून ग्राएं च तोआनू पता इन्ने मते लोग इन्नियां गड्डियां बी नेंई होंदियां इयां माड़े मुट्टे घर हून ओह् माड़े मुट्टे अजकल तोहानू पता मुड़े इक बारी आक्खन पता नी कुत्थें लेईयै जंदे उंदे भाएं कोई जियै भाएं मरै ते अस बचारे करदे रौह्ने होन्ने तरले लेई जाओ लेई जाओ लेई जाओ गड्डियां ते होनियां चाही दियां इयां निक्कियां मुट्टियां लग्गी जना इयां ऑटो लग्गी जान ऑटो पर बंदा बैट्ठियै लेई जंदा चलो उऐ में पैह्लैं बी आक्खेआ सौ दो सौ रपेआ मता लेई तां बंदे दी जिन्द ते बची जंदी नी इयां जिन्दगी इयां हस्पताल पुज्जने तांई किन्ना होई जंदा इयां इन्ना ऐ कि जिसलै ग्रांएं दा अस उत्थें पुज्जी जान तां उत्थें छड़ियां ऑटो गड्डियां स्हानू लब्भी जंदियां पर पिच्छुआं गै बंदा इयां जलील होइयै आए ते फिर अग्गैं फिर कियां होई जाना एह् सिस्टम ऐ हून भाई हुन असैं ट्रांसपोर्टेशन हैल्थ कोई बमार होई जा ऐटा टैम कुसै बच्चे लग्गी जा कुदै सिर फट्टी दा अज कल पता तोहानू बच्चे इन्ने शतान होंदे इत्थें ते उत्थें टोआकियां मारा दे उत्थें ते इत्थें में अगर अपनी इयां मैटाडोरें जाना होऐ ते स्हानू कोई ढाई त्रै घैंटे लग्गी जंद् पुजदे आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता उप्परा साढ़ै मोड़ इन्ने उप्परा सड़कें दे कम्म लग्गे दे इयां बंदा ठुल्ली जंदा बंदा बैठे बैठे दे बी ते इत्थें कियां पुज्जना पर इयां होंदा ते ऐ इयां थोह्ड़ा मता उप्पर हस्पताल पुज्जदे बी टाईम लग्गी जंदा कदैं उत्थें बी ऑटो नेंई लब्भदे कदैं इन्ना रश होंदा कि ऑटो सारे बुक्क होंदे फ्ही पैद्दल पैद्दल बी कियां पुज्जना होंदा इन्नी दूर सड़का पर कन्नै ते हून असैं आक्खेआ कि साढ़ी जिन्दगी दे कियां एह्दे कन्नै जुड़े दे हून हून साढ़े में थोहानू पैह्लैं गै सनाया कि जेह्ड़ी ट्रांसपोर्टेशन एह् साढ़ी जिन्दगी कन्नै गै जुड़ी दी होग

स्कूटी रक्खी दी ते उन्न केह् करदी स्कूटी पर जंदी ओह् करदी स्कूटी पर जंदी ओह् ओनू मैंट नी होंदा दो मैंट च स्कूटी चलो तोहानू उत्थें लेई जन्नी आं स्कूटी चलो थोआनू उत्थें लेई जन्नी आं स्कूटी च ते एह् सिस्टम ऐ